جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی کتنا ٹائم لگےگا ہمیں پہنچنے میں اچھا آگے روڈ خراب ہے اچھا تو نیا راستہ لینا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے تو دو نئے راستے دِکھا رہا ہے اُن میں سے کون سا جلدی پہنچا دے گا مجھے آپ وہ راستہ بتائیں جس میں تخمینی وقت کم سے کم لگے میرا کہیں پہنچا جلدی بہت ضروری ہے اچھا تو پندرہ مِنٹ سے کم کا وقفہ نہیں لگے گا اُس میں

ہاں میں چاہتا ہوں کم سے کم دس مِنٹ میں میں پہنچ جاؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایک بار رابطہ کرتا ہوں آپ سے پھر دوبارہ دیکھ کر کے کہ کیا بیس منٹ میں میرا پہنچنا کسی کام آئے گا کہ نہیں شُکریہ